हा हलो हा हा मुंहिंजो नालो कोमल आहे मुंहिंजो बुटिक आहे हा न हा मूंखे बुटिक जो मुंहिंजो ॾाढो वॾो दुकानु आहे ऐं सुठा कपिड़ा ई मुखे खपनि त तव्हां मूंखे पंहिंजी एड्रेस ॿुधाएजो त मां तव्हांजे तव्हां वटि अचां ऐं तव्हां वटि छा छा आहिनि इहो मूंखे पहिरीं ॿुधायो

हा हा मूंखे खपनि खपनि छो की अहिड़ा हींअर ॾाढा सीजन पेई हले सुठी हींअर शादियुनि जी ॾाढी सीजन आहे त मूंखे त खपनि त तव्हां मूंखे ॿुधायो की अन तव्हां हा तव्हांजो हॉलसेल जो अथव या रीटेल जोअथव हा मां ईंदीसांव मूंखे तव्हांजे अन टाइम फ़िक्स करे ॿुधायो की तव्हां मूंखे दुकान ते केॾी महिल मिलंदा तव्हांजे कपिड़े तव्हांजी दुकानु मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो तव्हांजी दुकान जो कपिड़ो त सुठो निकिरंदो न छो की अॼुकल्ह शादियूं लॻियूं पेयूं आहिनि त सुठो कपिड़ो ई उननि खे खपंदो ऐं ॾिसो कल्ह को फाटी वाटी पणे वञे त पर तव्हां वटि मां ईंदमि मूंखे वाजिबु रेट ॾिजो हा न इयं न वरी तव्हां मूंखे वाजिबु वाजिबु रेट हा हा हलो ठीकु आहे ठीकु आहे